हैलो अंजी आं एह् बा थुआढ़े कश कोई बढ़िया आह्ला निं ऐ कोई बधिया आह्ला बी ऐ कोई हल्का आह्ला बी ऐ तुसें ई कम्में आस्तै चाहिदा अच्छा शैल आह्ला ते मैहंगा होना ते जेह्का इंया हल्का होग ते ओह् चलो हट्टिया बेचना ते तुस इक्क कम्म करेओ तुस आइयै लेई जायो पैह्लें थोह्ड़ा लेई जायो ते अगर लग्गग शैल ते भी होर लेई आयो अच्छा चार किलो इन्ना इक्क बारी इन्ना नेईं निकलना ऐ पैह्ले बारी लेई जाओ कोई इक्क जां दौ किलो ते भी अच्छा अच्छा तुसें केह्का लैना ऐ ते तां करी दिक्खने आं कुदै ते जेह्का शैल होंदा कोई ते निक्के आस्तै मखीर साढ़े बधिया गै ते तुस अं नेईं नेईं साढ़े साढ़े मखीर दी पूरी पूरी गारंटी ऐ अस शैल मखीर दिन्ने होने ते तुसें चार किलो चाहिदा ऐ नी ठीक ऐ भी पंज रपेआ किलो ई ठीक ऐ तां लेई जायो तुसें आपें औना जां कुसै गी भेजगियां ठीक ऐ ठीक ऐ खरी भी तां